ہندوستان میں خواتین کو پہلے کے معاشرے میں بہت زیادہ اجازت نہیں تھی بس بالغ ہوئے چولہا چکھا پہ لگا دیا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں ہمارے دیش میں خواتین کے سکچھا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے چاہے وہ لڑکے کے مطابق خواتین کو زیادہ چھوٹ ملا ہے اور زیادہ آزادی بھی ملا ہے خواتین ہمارے دیش کے لیے ایک بہت اچھی استمبھ ہیں خواتین کو اگر اس طرح معاشرے میں چھوٹ اور آزادی ملتا رہا تو خواتین ہمارے دیش کی ایک اچھی پیڑھی بن کے آئے گی خواتین کو وہ سب کچھ مل چکا ہے آج کے معاشرے میں جو پہلے لڑکوں کو ملتا تھا خواتین کے لیے یہ جو سب کچھ ہے یہ ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں ہی خواتین کے سکچھا پر جوور دیا جا رہا ہے ہمارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خواتین کو سکچھا دینی چاہیے خواتین کو سکچھا ملے گا تو اس سے ہمارے معاشرہ اور ہمارے دیس بھی آگے بڑھے گا